पहिरें जे जमाने में माण्हू सरकारी नौकरियूं करण पसंदि कंदा हुया हाणे जी अॾकल्ह जी जनरेशन ईअं आहे त यूटयूब इंस्टाग्राम ट्रैवल व्लोगर मां रील्स ठाहे वीडियो ठाहे पैसा कमायण थी चाए हुन में उन खे पाण त मजो अचे ई थो ऐं पैसा बि कमायनि था पैसा बि कमायनि वठनि था ऐं शारिरीक क्षमो हुननि खां परे था भॼनि मानसिक कम करे पोइ ख़ुशि रहनि था